میں نے آن لائن آڈر پر ایک موبائل منگایا تھا جو اچھا تو تھا کمپنی بھی اچھی تھی لیکن یوز کرنے میں بہت ہیٹ کر رہا تھا وہ گرم ہو رہا تھا اور اس کے بیٹری پک اپ بھی بہت کم تھا بہت ہی جلدی اس کی بیٹری اتر جا رہی تھی